हमरासभके सीतामढ़ीके क्षेत्रमे धार्मिक संस्थानसभ बड्ड अइ जेना हमरा सीतामढ़ीमे जानकी स्थानमे माँ जानकीके जन्मभूमि अइ जाहिमे दुर्गा पूजाके मे बड्ड नीक दृश्य भऽ जाइए इहाँ पे मतलब मन्दिरमे भजन कीर्तन भऽ जाइए रव रविवारके यहाँपे जे दोसर समुदायके लोकसभ अइ आओर शुक्रवारके ओ जे जुम्माके दिन नमाज़ करैए आओर दरगाह तऽ नहि अइ लेकिन मस्जिदसभ अइ जाहिमे मण्डलीसभ अपन अपन प्रार्थना करैए मस्जिदमे नमाज करैए आ गुरुद्वारा सीतामढ़ी क्षेत्रमे तऽ नहि अइ अभी लेकिन इहाँ पे मतलब जे भी ओहि समुदायके लोकसभ अइ से बाहर रहिके अपन मतलब धर्मके बढ़ावा दऽ रहल अइ आ धार्मिक स्थान बना कऽ अपन धर्मके प्रचार भी कर रहलै जेनाकि हमरा क्षेत्रमे संस्कृतिक आयोजन होइए जेनाकि दुर्गा पूजाके टाइममे जिनका जिनका झिझिया खेलय अबैए सभके समुदाय बना कऽ आओर ओहिके तहत नृत्य करबाके एक रोमाञ्चकारी दृश्य सांस्कृतिक प्रोग्रामसभ लोकके बीचमे भी प्रचार होइए हमरसभके धर्मके से बड्ड नीक बात अइ